جی جی گڈ ایوننگ میم آپ اے ایم یو سٹی اسکول کی پرنسپل بات کر رہی ہیں جی میم زبیر کی ممی بات کر رہی ہوں کلاس ففتھ میں میرا بچہ پڑھتا ہے جی ایکچولی مجھے آپ سے ایک ریکویسٹ کرنی تھی ہم لوگ ہم ساری فیملی پیلی بھیت ٹائگر ریزوٹ دیکھنے جا رہے ہیں تو ہمیں چار دن کا ویکیشن چاہیے تو میم آپ سے میں ریکوریسٹ کرتی ہوں کہ پلیز آپ ہمارے بچے اس کو چھٹی دے دیجیے تو جی جی اسی لیے میم اسی لیے میں آپ آپ کو میں نے کال کیا تھوڑا ایمرجنسی تھا اس لیے ہم سب لوگ دیکھنے جا رہے ہیں اور گھر میں ہمارے کوئی ہے نہیں تو اس لیے پلیز آپ ہمیں چھٹی دے دیجیے اور بتا دیجیے اپلیکیشن وغیرہ اگر لکھنا ہو تو وہ بھی میں لکھ دوں گی اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے میم میں آپ کو اپلیکیشن لکھ کے میں آپ کو دے دوں گی اور میں خود اسکول میں آ کے آپ کو اپلیکیشن دے دوں گی اوکے اوکے جی مجھے چار نومبر سے آٹھ نومبر تک کی چاہیے تھی سوری میم پاسیبل نہیں ہے اوکے اوکے اوکے ٹھیک ہے پھر اوکے تھینک یو سو مچ اوکے بائے